नमस्ते हम हमको सिरमिट लेना है कहाँ पर है पट्टी कहाँ पर है अच्छा कितने सिरमेट देते हैं हाँ हमको भी मकान बनाना है जौन फ़िर कुछ सस्तै में सस्ते में कर दें न क्योंकि डेढ़ डेढ़ दो सौ बोरी लेंगे कितने तक छूट मिलेगा कौन कौन कम्पनी से रखे हैं ए सी सी है ए सी सी है ए सी सी है कितना रुपया बोरा है दो सौ बीस में लेंगे दो सौ बीस में गाड़ी भेजना पड़ेगा

थोक में बेचते हैं कि फुटकर में थोक में लेंगे तो ज़्यादा सस्ता है दो सौ बोरा आपके पास हैं ठीक है हाँ ठीक है आप मालिक के लेकर आ रहे हैं गाड़ी आप पास हैं गाड़ी लेकर आएँ ठीक ठीक उसका अलग चार्ज है उसका अलग चार्ज है

कितना भाड़ा है रामनगर सरसतपुर रामनगर से धन नमस्कार